वैसे ते सारी चीजां गै बड़ियां हैल्दी होंदियां न पर में अपनी फैमली लेई सवेरे उट्ठियै सब तों पैह्ले खीरे दा पालक दा ते आंवले दा जूस बनानी होन्नी आं जेह्ड़ा कि उं'दी सेह्त लेई बड़ा गै शैल होंदा ऐ अ एह् सब्ब मेरी मम्मी ने मी सखाया हा पैह्लें में जेल्लै छोटी होंदी ही ओह् सानूं सवेरे उठाइयै एह् सब्ब कुछ एह् सारा जूस पलांदे हे एह् साढ़े बालें लेई शैल होंदा ऐ मम्मी साढ़ी नानी बी सानूं सनांदी हियां मेरी मम्मी सनांदी हियां कि साढ़ी नानी थुआढ़ी नानी पैह्लें यानि कि उं'दी मम्मी पैह्लें उ'नें गी एह् पलादियां हियां फिर उ'आं गे साढ़ी मम्मी ने सानूं पलाना शुरू कीता एह् फिर अग्गें मीं बी सब्ब आई गेआ ऐ होर बी बोह्त सारी चीजां न जि'यां हरी सब्जियां होई गेइयां अस अपने बगीचे बिच्चू तोआरियै लेआन्ने होन्ने सब्जियां हरियां ते ओह् सब्ब बनाइयै ते अपनी फैम घर आह्लें गी खलान्नी होन्नी एह् सब बोह्त साढ़ी हैल्थ लेई साढ़ी बोह्त अच्छियां होंदियां न ते

में एह् सब्ब रक्खे दा कि अज्ज इक पूरे हफ्ते दे ओह् पूरी बनाए दा होंदा ऐ कि अज्ज एह्की सब्जी बननी ऐ कल्ल दूई दूई बननी ऐ परसूं त्रीऽ बननी ऐ ते इ'यां रक्खे दा कि पैह्ले दिन अस हरियां सब्जियां खन्ने होन्ने अपने बगीचे दियां अस बजारू सब्जियां निं लैन्ने होन्ने अस अपने घर गै हरी सब्जियां लान्ने होन्ने जि'यां पालक होई गेआ कड़म दा साग होई गेआ फिर भिंडियां होई गेइयां न ते जियां होर बी बड़े सारे फ्रूट बी साढ़े घर दे गै लगदे न आड़ू लगदे न साढ़े घर केह् फिर ओह्दे बाद च इ'यै अम्ब अम्ब होइयै अम्ब लगदे न होर बी बड़ी सारी फ्रूट्स न जेह्ड़े साढ़े घर गै लगदे न अस बाह्र दी चीजां जेह्ड़ियां के घट्ट यूज करने होन्ने न क्योंकि ओह् ओह्दे च बड़े सारे कैमिक्लस पेदे होंदे न एह् सब्ब मेरी मम्मी ने कि मी जेल्लै में छोटी होंदी ही साढ़ी मम्मी जेल्लै सानूं सवेरे उठांदियां हियां ते ओह् सानूं सखांदियां हियां कि अस पैह्ले पैह्ले कुछ होर चीजां औंदियां हियां बिलकुल हैल्दी चीजां होंदियां हियां जेह्ड़ी चीजां अस खंदे हे पर हून दा जेह्ड़ा ओह् ऐ कि हर सब्जी बिच्च बी कैमिक्ल होंदे न कोई फ्रूट लेई लैओ ओह्दे बिच्च बी कैमिक्लस होंदे न ओह् जेह्के कि साढ़ी सेह्त लेई स्हेई निं होंदियां न ताइयें कि साढ़ी मम्मी ने सानूं शुरू तां इ'यै सखाया कि घर दी सब्जी सब तों स्हेई होंदी ऐ ते अस फ्ही उ'आं गे मीं बी उं'दे कोला गै सिक्खी सिक्खियै एह् सारा आई गेआ ऐ होर में अपने घर आह्लें लेई एह् सब्ब बन्नानी होन्नी इत्थै दे इक पालक पालक दी सब्जी बन्नानी होन्नी ओह् मेरे घर आह्लें गी बड़ी पसंद ऐ फिर ओह्दे बाद होई गोभी होई गेआ गोभी बड़ा अच्छा होंदा सेह्त वास्ते ओह् बन्नानी होन्नी फेर साढ़े घर होर बी बोह्त सब्जियां लगदियां न जि'यां कि एह् टमाटर होई गे टमाटर में अपनी मम्मी गी दिक्खदी ही छोटी होंदी ही जेल्लै मतलब कि ओह् सब्जियां लांदियां हियां उ'नेंगी दिक्खी दिक्खियै मी बी शौक आई गेआ कि मी बी लानी चाह्दियां फिर में बी एह् लाना शुरू कीता ते हून जेल्लै ओह् टमाटर घर दे लगदे न फिर में अपने घर आह्लें गी ओह्दा सूप बनाइयै पलान्नी होन्नी जेह्ड़ा कि साढ़ी सेह्त लेई बड़ा अच्छा होंदा सब्जियें दा टमाटर दा सूप जेह्ड़ा कि बड़ा शैल होंदा ऐ फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ियां होंदियां न मशरूम लाई दियां होंदियां घर मशरूम लगदी जेल्लै मशरूम दा सूप होई गेआ फिर ओह्दे बिच्च जेह्ड़े गंढे पौंदे न गंढे बी घर दे लगदे साढ़े लहसन होई गेआ ओह् बी घर दा गै लगदा ते फिर सब्ब चीजां ओह्दे बिच्च पाइयै ते में डेली सूप बनाइयै पलान्नी होन्नी आं अपने घर आह्लें गी ओह् बी बड़ा अच्छा होंदा ऐ फिर ओह्दे बाद ऐसी कुछ चटनियां न जि'यां अ अनार अनार दी चटनी बनदी ऐ अनार बी साढ़े घर गै लगदे न अस ओह्दी चटनी बनान्ने होन्ने ओह् बी बड़ी सुआद होंदी ऐ होर ओह् बी सेह्त लेई अच्छी होंदी ऐ फिर ओह्दे बाद च साढ़े घर जेह्ड़ा फ्रूट लगदा जेह्ड़ा अम्ब लगदे न अम्ब जेल्लै कच्चा होंदा ऐ ओह्दी ओह्दी जेल्लै उस्सी माकड़ी बोलदे न ओह्दी चटनी बनदी ऐ देहीं बिच्च पाइयै बड़ी गै सुआद होंदी ऐ ओह् चटनी ते ओह्दी पूरा खट्टा मिट्टा ओह्दा सुआद होंदा ओह् बनाइयै जेल्लै खंदे न ते ओह् बी मेरे घर आह्लें गी बड़ी पसंद ऐ होर बड़ी काफी हैल्दी होंदी ऐ ओह् बी सेह्त बास्ते फिर ओह्दे बाद च ओह् बनान्नी होन्नी में चिल्ले चिल्ले बनान्नी होन्नी बरत ओह्दे बेसन दे होइयै बेसन ते आटा मिक्स करियै में चिल्ले बनान्नी होन्नी बिच्च सब्जियां पान्नी होन्नी हरा गंढा होई गेआ टमाटर होई गे बाकी होर सब्जियां होई गेइयां उ'नेंगी मिक्स करियै में ओह्दे चिल्ले बनाइयै ते ओह् बी अपने घर आह्लें गी खलान्नी होन्नी ओह् बी काफी हैल्दी होंदा साढ़े सेह्त बास्ते ते ओह् बी मेरे घर आह्लें गी बड़ा पसंद ऐ ते